पंज नवंबर ॿ हज़ार चोॾहं चोवीह जनवरी ॿ हज़ार सोरहं छह डिसंबर उणिवीह सौ सतवंजा्हु ॿारहं फरवरी ॿ हज़ार उणिवीह उणटीह जून उणिवीह सौ चोरासी